जेना धानक खेती आ गहूमक खेतीमे अन्तराल छै फर्क छै तऽ पहिले धानक खेतीके बारेमे कहै छी धानक खेती अगर टाइमसँ वर्षा भेलै तऽ टाइमसँ खेती हेतै अगर नहि भेलै टाइमसँ वर्षा तऽ तखन जे छै जे कि बोर्डिंग व्यवस्था हेतै बोर्डिंग व्यवस्थाके बाद जे छै जे जिनकर बोर्डिंग छै तिनका लग जयबै हुनका कहबै हमरा खेत पटयबाक यए खेत पटयलाके बाद जे छै जे अहाँकेँ पानइ लगायल जेतै खेतमे पानइ लगेलाके बाद प्रातः जे छै जे ट्रैक्टर जेतै ट्रैक्टर गेलाके बाद फेन ओकर खादो ई कादो हेतै कादो भेलाके बाद अहाँकेँ जे छै जे कि बीआ उखाड़ल जेतै बीआ उखाड़यके बाद ओकरा धोअल जेतै धोए के बाद ओकरा जे छै जे सीँक पहिले लोक कहै छलय तऽ उएह लाठिएपर अपन लेलक जे छै जेकि खेत अनलक खेत अनलाके बाद जे सभकेँ अपन जे छै पसारि देलक पसारलाके बाद जे छै जेकि अहाँकेँ सभ अपन रोपनाय स्टार्ट कयलक रोपनाय स्टार्टके बाद जे छै जेकि सभ दू चारि घण्टा लागल रोपयमे रोपल दू चारि घण्टामे हेबो करतै किछु रहिओ गेल किछु रहिओ गेल तऽ जे छै जे पुनः प्राते जे छै जे ओकर जे छै जे फेर ओ रोपाइके काज जे छै जे फेन कनि बीआ उखाड़ि कऽ फेर ओकरा रोपि देलक खेत पूरा भए गेल आ जहाँ तक जे छै जे मानि लिअ गहूमक खेतीमे गहूमोके खेतीमे अगर टाइमसँ वर्षा भेलै तऽ ठीक छै टाइमपर खेती हेतै आ नहि हेतै तऽ फेर हुनकोमे जे छै बोर्डिंगेके समस्या हेतै तऽ हुनका बोर्डिंगसँ फेर पटा कऽ खेत टाइमसँ जे छै जे ओकरा जोताए कऽ फेर तैआर कए कऽ फेर जे छै जे तैआर कयलाके बाद फेर एम्हर अहाँ जे छै जे खाद व्यवस्था करियौ पोटाश यूरिया बीआ ईसभ व्यवस्था कयलाके बाद फेर दोबारा पुनः ओकरा खेतकेँ जोतायल जेतै फेर ओहि फेन बीआ छीँटल जेतै बीआ छिटलाके बाद जे छै जे अहाँकेँ ओकरा फेर ट्रैक्टर बजायल जेतै ट्रैक्टर बजाए कऽ फेर ओकरा जे छै जे चौकी जोतेलाके बाद जे छै जे क्लियर कयलाके बाद आरि कोन बनतै आरि कोन बनलाके बाद जे आबाद भए गेलै तकर बाद ओकर देखभाल फेर बाइस दिनपर गाछ हेतै तऽ फेर जे छै ओकर देखभाल कयलाके बाद बाइस दिनक बाद पटायल जेतै पटेलाके बाद जे छै जे फेर यूरिया आनि कऽ यूरिया आनि कऽ फेर छीँटल जेतै फेर ओकरा जे छै घास घूस हेतै तऽ सेसभ जे छै जे ओकरा कमायल जेतै कमेलाके बाद किछु पैघ आओर हेतै तऽ दोबारा फेर खाद मारल जेतै खेत मारलाके बाद अगर जे छै जे कि नमी रहतै खेतमे तहन तऽ जे छै जे कि खाद मारल जेतै आ नहि हेतै तऽ फेर पटायल जेतै पटेलाके बाद तकर बावजूद ओ नमी हल्का रहतै तखन खाद मारल जेतै फेर खाद मारलाके बाद जे छै जेकि गहूम बढ़िआँ रहलै तऽ बढ़िआँ हेतै बेसी पुरतै आ नहि मारि खा जेतै तऽ किछु जे छै जे ओहिमे कम हेतै ओ कयलाके बाद जे छै जे फेर गहूम जखन पैक जायत तखन ओकरा कटाइ कयलाके बाद फेर जे थ्रेशरपर लए जाउ थ्रेशरपर लए गेलाके बाद जे छै जे फेर थ्रेशरपर जे छै जे फेर ओकर दौनी हएत दौनी कयलाके बाद जे छै जे गहूम अलग भुस्सा अलग हेतै भुस्सा अलग भेलाके बाद जे छै फेर ओकरा गहूमके बोरीमे पैक हेतै बोरीमे पैक भेलाके बाद जे फेर ठेला बजायल जायत ठेला बजेलाके बाद घरपर आयल जायत फेर ओकरा घरमे राखल जेतै आ तकर बाद जे छै जे कीड़ाके दवाइसभ दए कऽ ओहिमे जे छै जे मानि लिअ कीड़ा दवाइ मकोड़ा ईसभके जे छै जे दवाइ दए कऽ फेर ओकरा ट्रंकमे राखल जेतै ओकर जे छै जे धीरे धीरे कनि कनि यूज भए कऽ घरमे अपन जे छै यूज हेतै